सोशल मीडिया और ऑनलाइन डांस टुटोरिअल जैसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चली है इससे हम अपने घर बैठे ही सारे तरीकों के डांस सीख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन यहाँ से आने जाने का पैसा भी बचता है और हमें आने जाने में जो समय वेस्ट होता है उसको भी हम बचा सकते हैं और ई इसमें आने जाने में टाइम ब टाइम तो बचता ही है उसके साथ साथ हमें न ट्रैफिक का कोई सामना नहीं करना पड़ता हैं न ही हमें घर से निकलना पड़ता है न ही वापस आना तो यह सब हमारी बच जाता है यह इस इस इस सब में समय तो हमें इस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए घर बैठे हमें डांस को सीखना चाहिए और आगे भी इसको सिखाना चाहिए जिससे की हमारे छोटे छोटे युवा जाकर डांस करें कॉलेजेस में और देश का नाम बिल्कुल रौशन करें जिससे कि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे हम आगे डांस बढ़ा भी सकते हैं और सीख भी सकते